हां जी इक घर चाहिदा हा यरो इक घर चाहिदा इयै रूम छूम होन बिच्च फ्लश बाथरूम होन किचन पूजा रूम ते किन्नै पैसे लैने न फ्ही तुसें एह्दे

अच्छा अच्छा ते अच्छा फ्ही चलो चलो चाहिदा ते ऐ इ'न्ना हारा ते चाहिदा मकान घट्ट करो थोह्ड़ा होर बी अस इक द'ऊं जगह पुच्छियै आए ना ऐं चलो ओह् बी दिक्खी लैन्ने आं थुआढ़े आह्ला बी थोह्ड़ा घट्ट ते करो रेट ते थोह्ड़ा घट्ट करो अच्छा अच्छा दिक्खी लैन्ने आं पसंद आह्ग ते फ्ही दिक्खने आं अच्छा अच्छा नेईं नेईं आपें गै लैना हा आपूं गै लैना दिक्खने आं फ्ही आह्नियै कदूं औचे ठीक ऐ फ्ही करी लैगे करी लैगे फोन तुसेंगी दिक्खी जेल्लै औना होग ठीक अच्छा अच्छा चलो करी लैगे फोन फ्ही जेल्लै औना होग तुसेंई ठीक ऐ ठीक ऐ ते फ्ही दिक्खी लैएओ ऐं चलो दिक्खने आं फ्ही मुल्ल गै बनग ते लैना हां ते दिक्खी लैन्ने आं पैह्लें मुल्ल बनाने आं फ्ही दिक्खने आं ठीक ऐ